असांखे पाणी उॿारे करे पीअणु खपे अॼुकल्ह त घणा ई लाईट ते हलण वारा सामान ठहिया आहिनि पर अॻरि लाईट बंदि थी थी वञे त असांखे पाणी हिकु त उॿारे करे पीअणु खपे ॿियो त हुन में थोरी सी फिटकी घुमाए पोइ उहो पाणी पीअणु खपे हुन सां सॼी मिटी तर थी वेंदी आहे पाणी ऐं आसानीअ सां पी सघिबो आहे ऐं पोइ हुन साफ़ु पाणीअ खे सूती कपिड़े सां छाणे करे पीअणु खपे